प्रणाम और बताइए अपना ठीक ही है और बताइए हाल चाल कैसी हैं और बताइए कैसे फोन की कैसे फोन की बताइए कुछ चाहिए आपको हाँ हाँ मिल जाएगा आप बताइए कैसे मतलब मकुनी की बाटी अच्छा और कुछ आइटम हाँ हाँ मिल जाएगा और बताइए हाँ हाँ हाँ हाँ वो भी वो भी मिल जाएगा हाँ जैसे आप ये बता अच्छा और बहुत सारे आइटम्स है जैसे कि जैसे कि ये क्या कहते हैं छोला भटूरा हो गया छोला भटूरा हो गया चीज़ वो बर्गर हो गया बड़ा पाव हो गया ये सारे आइटम मिलते हमारे यहाँ एग रोल मिलता है जिस चीज़ की आप ऑडर देंगी वो सारा चीज आपको मिल जाएगा और कुछ भी हाँ हाँ हाँ सब कुछ है आपको जो चाहिए मिल जाएगा अच्छा अच्छा हाँ हाँ किस तरह की बिरयानी अब चाहिए बताइए जैसे चिकन बिरयानी अच्छा अच्छा हाँ हाँ बहुत पसंद है आज सब लोगों को यही तो अच्छा चलिए अच्छा ठीक है ठीक है अच्छा मिल जाएगा और कुछ दीदी हलो दीदी हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा वो मकुनी की बाटी और चोखा ना वो भी मिल जाएगा वो हमारे यहाँ इस्पेसल है वही बनाया जाता है पर ज़्यादातर लोग को पसंद है बहुत भीड़ रहती हमारे यहाँ आपको जितना चाहिए आप आराम से दीजिएगा हम भिजवा देंगे अच्छा अच्छा ठीक है दीदी और गुलाब जामुन कितना चाहिए आपको हलो दीदी डेढ़ किलाे अच्छा अच्छा और बिरयानी आपको कितना चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है कितनी प्लेट बिरयानी चाहिए आपको बताइए कितना पाँच अच्छा जान लीजिए कि चालीस रुपए प्लेट है बिरयानी अच्छा और ये छोला भटूरा क्या विचार है वो भी चाहिए आपको पैक करा दें अच्छा अच्छा ठीक है तीन प्लेट अच्छा अच्छा और बताइए कुछ अच्छा गुलाब जामुन हाँ वो तो बताई हैं ना वो हम नोट कर लिए हैं आपको चाहिए और और कोई आइटम छोला भटूरा हो गया आपका गुलाब जामुन हो गया लड्डू वगैरह चाहिए बूँदी के लड्डू चलिए चलिए अच्छा ठीक है ठीक है अच्छा हम सारा सारा पैक करवा दें ठीक है ठीक है ठीक है